गामिनिफ्राय फैनाय गामियारि सुबुंफ्रा नोगोर सोहोराव मुलुगसोलोंसालियाव सोलोंथाय लानो बांसिनानो खाबु मोना मा होननानै बुङोब्ला गामियारि सुबुंफ्रा बांसिनानो गोरिब सुबुंफोर बिसोरो फरायनायाव मोजांब्लाबो माखासे रांखावरि नख'रनि आंखालनि थाखाय मुलुग सोलोंसालियाव सोलोंनो सानब्लाबो सोलोंनो खाबु मोना बांसिन सुबुङानो गामियारिनिफ्राय नोगोर ओनसोलाव थांनानै मुलुगसोलोंसालिमायाव सोलोंथाइ लानो खाबु मोननो हाया गामियाव थानाय बांसिन सुबुंफ्रानो आबाद मावनानै जायो गाव गावनि गथ' गथाइखौ फोरोंनायाव गोबां खस्थ'जों भुगिनांगौ जायो बिसोरो खस्थ' मोनो आरो फरायग्रा स्तुदेन्तफ्राबो फरायसाफ्राबो मुलुगसोलोंसालियाव फरायनो सानब्लाबो रांखावरि आंखालनि थाखाय नोगोरमायाव थांनानै फरायहैनो हाया नोगोरमायाव मुलुगसोलोंसालियाव फरायनो थाखाय गोबां रांनि गोनांथि जायो जेरै फरायनायाव हस्टेलफोर थानो थाखाय हस्टेलाव थानो रां आरो एदमिसन खालामनो थाखाय गोबां रां नांगौ जायो बेफोरनि थाखायनो बेफोरखौ होनो हाया बिमा बिफाया बेखायनो गामियारिनि सुबुंफोरा मुलुगसोलोंसालियाव सोलोंनो थाखाय खाबु मोननो हाया